आं बाथौ धोरोमखौ फालियो आरो सिबियो आंनि बे मोदाइ सिबिनाय धोरोमजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जारिमिनारि जाथायानो जाबाय मोनसे समाव आं जोंनि गामियाव मोनसे फुजा होयो रायजोआरिनि बे मोनसे बे फुजायाव माने जोंहा खोलाखैबो होयो साहखैबो माइनाव फुजा बा ओरैहाय बरम फुजाबो होनो बेखौ गामियावनो बेखौ सिबिनाय जायोमोन दा आंनि सिगांनि थांनाय समाव आंहा जिउआव मोनसे गोसोआव नांथाव मोनसे जाथाय जादों बिनि थाखाय आं धोरोमखौ लानानै आं गोबां फोथायनाय दङ जेरै खोला जेराव जों जों गामियाव फुजा होयोमोन बेयाव आं मोनसे समाव बि बिफां सिङाव जिरायनायाव आंहा मोनसे माने उदै सानाय माने बेमार माबादों आरो मोदाइआ हमदों बेयाव माने आं हासुदोंमोन बेयावनो आंखौ ओरैबायदि मोनसे अबस्था खालामदों बेनिखायनो आं माने धोरोम आरो मोदाइ बेफोरखौ आं माने गोबां माने फोथायो आरो फोथायनाय दं जाय जोंनि धोरोम गुबै धोरोमा आं जिहेतु बिमा बिफायानो बाथौ धोरोमजों माने बेखौ लानानै फैनाय बेखायनो जों बिमा बिफानि धोरोमजोंनो आं दिनैसिम सोलिनानै दङ आरो बेखौनो आं जिउआव लानानै थांगोन होननानै मोनसे आंनियाव थिखा गोसोआव लानानै दङ दा बे जाथाया बेनि थाखायनो आंहा माने जे धोरोम बा जायखिजाया न'नि जायखिजाया धोरोमखौ लानानै फुजा होनाय बेखौ माने आं फोथायो आरो बेबायदियैनो आं जिबनाव माने धोरोमखौ सिबिनांगौ बा धोरोमखौ लानानै जि जोंनि फालिनाय फोरबो बेखौ माने जि बाथौ धोरोम बेजोंनो आं जिबनखौ लांनांगोन आरो बिजोंनो आं जोनोमाव गासै न'खरनि माबाखौ बेजोंनो लांगोन होननानै आं माने जे साननानै लानाय जादों आरो